हलो आउं दीपा ॻाल्हायां पई मूं हींअर पाव भाॼी जो जेको ऑडरु कयो हो उहो तव्हांजो माण्हू पाव भाॼी जे बदिरां नूड्ल्स खणी आयो आहे त पोइ हाणे तव्हां नूड्ल्स वापसि खणी वञो अने जेका मूं पैसा तव्हांखे ऑनलाइन पेमेंट कई हुई हू मुंहिंजे अकाउंट में मूंखे हींअर पाछा मोकिले छॾियो